बोलथिन बागबानी जेना भेलै तऽ ओहिमे की कहैत छै सबजी लगबैत छियै तऽ सबजी लगबैत छियै तब अड़ोसी पड़ोसीके देखैत छियै खेत जोतैत छै जोति कऽ ओहिमे थलिआए कऽ तब सबजी लगबैत छै सबजी लगाइ देलाके बाद ओकरा जे होइत छै जे निकलैत छै अँकुरी निकलैत छै डीभी निकलै लगैत छै तऽ ओकरा बढ़िआँसँ कमबै लगैत छै पानि पटाए दै छै खाद दै छै खाद दै छै तऽ ओ की होइत छै जे छोटासँ बड़ा गाछ होइत छै होइत छै तऽ ओहिमे की होइत छै जे फूल दिए लगैत छै फूल दिए लगैत छै तऽ की होइत छियै जे किसान खुश होइत छियै आब हमर सबजी बढ़तै फड़तै जब फूल दिए लगैत छै तऽ फूल दै छै तऽ बतिआ दै छै बतिआ दै छै जाइत छियै खेत देखैत छियै तऽ कहलहुँ कि आब हमर सबजी खयबै खाएके आ बेचबै सबजी तऽ बेचैत छियै तऽ बढ़ैत छै तऽ ओकरा तोड़ैत छियै तोड़ि कऽ अपनो घरमे खाइत छियै सब परिबार अड़ोसी पड़ोसीके दै छियै बिक्री करि दै छियै तऽ सब खाइकऽ सहारा सबजी खाकऽ अपना खुश रहै छियै जेना पड़ोसी लोग लगबैत छै देखैत छियै बगानमे गाछ बिरीछ लगबैत छै गाछ लगबैत तऽ आम लगबैत छै कटहर लगबैत छै आम पा कटहरकऽ लगबैत छै पौधाके पोसैत पोसैत पौधा पोसाइत छै तब ओकरामे फूल फल दै छै तऽ फड़ै लगैत छै आम फड़ैत छै कटहर फड़ैत छै तऽ ओकरा की होइत छै टिकोला होइत छै टिकोला होइके तेकरबाद बड़ा होइत छै तऽ बड़ा होइके तऽ आम होइछै आम होइत छै तऽ ओकर की होइत छै की करैत छियै जे आधा तोड़ि लै छियै तऽ अँचार बनाइ लै छियै आधा छोड़ि दै छियै गाछमे तऽ ओ पाकिके मीठा फल होइ जाइत छै मीठा फल होइत छै तऽ ओ खाइ छियै तोड़ि कऽ केतना प्यार लगैत छै खाइमे केतना सुन्दर लगैत छै खाइमे आम खाइत छियै खाइत छियै बगलमे पड़ोसी जब फूलकऽ गाछ देखैत छियै फुलबाड़ीमे लगबैत फूल गाछ देखैत छियै केतना सुन्दर सुन्दर फूल खिलल रहैत छै ओड़हुल फूल भेलै चमेली फूल भेलै कनैल फूल होलै आनो आनोकऽ फूल रहैत छै आनो आनो फूल रहैत छै ओ देखैमे एतना सुन्दर लगैत छै जे पूजापाठ हर देबी देबताक ओ फूल चढ़ैत छै फूल चढ़ैत छै तब ओहए फूल तोड़ि कऽ माली आबैत छै दै लए कहाँ कहाँ बिक्री होइत छै शादी बिआह होइत छै मन्दिल हर हर मन्दिलमे जाइत छै ओ फूल तब देबी देबताके चढ़ैत छै फूल फूल से ब देबी देबता खुश रहैत छै

खुशी होइत छै अनार गाछ लगबैत छियै तऽ अनार गाछमे फड़ैत छै फूल दै छै फुल फड़तै फड़ैत छै कोढ़ी दै छै फड़ि कऽ फल होइत छै पकै छै कितना सुन्दर लगैत छै खाइ छियै तोड़ि कऽ खाइत छियै तऽ ओ सब खयलासँ देहमे कहैत छियै बिटामिन भेलै बिटामिन भेलै देह स्वस्थ रहैत छै ई सब खाइकऽ शरीर ठीक रहैत छै

चढ़बैत छियै आ आनो प्रकार अमेटो सब खाइत छियै खाइत छियै तऽ शरीर केतना खुश रहैत छै खुश होइके खाइत छियै रहै छियै तब ई सब करलासँ फैदा होइत छै जेनाकि आब खेतिए बाड़िए भेलै सबचीज भेलै करलियै तऽ ओ सब

काटि कऽ ओकरा दानी दमाही करि कऽ तेकरबाद ओकरा अन्न भुस्सा सब घर करतै घर करि कऽ सबचीज ओ अन्नसँ होइत छै आ ओहए अन्न खाइकऽ सब आदमी जीयैत छै